جیسے کہ میں نے بتایا مجھے کتابیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے خاص کر ناول پڑھنا میں روز ناول پڑھتی ہوں اگر کسی دن مجھے ناول پڑھنے کا وقت نہ ملے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن ادھورا رہ گیا مجھے تاریخی کتابیں بھی پڑھنا بہت پسند ہے اور بایوگرافیز اور آٹو بایوگرافیز بھی پڑھنا پسند ہے اس لیے میں ایک لائبریری میں ملازمت کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہاں میں پیسے بھی کما سکوں اور کتابیں پڑھنے کے اپنے شوق کو جاری رکھ سکوں لائبریری کی ملازمت بہت سکون اور اطمینان والی ہوتی ہے اس لیے میں مستقبل میں کسی اچھی اور بڑی لائبریری میں کام کرنا چاہتی ہوں